جی ہاں میں میرے گھر کے قریب ایک آرٹ مٹیریل کی دکان موجود ہے اس دکان میں مختلف قسم کے اسٹیشنری اور آرٹ سامان دستیاب ہوتے ہیں میں وہاں سے پینسل مارکر رنگ اور پینٹ برش اکثر خریدتا ہوں یہ دکان اسکول اور کالج کے طلبہ کے لیے بھی بہت مفید ہے اگرچہ یہ دکان چھوٹے چھوٹی ہے لیکن اس میں تمام ضروری چیزیں مل جاتی ہیں میں خود آرٹ اور کرافٹ کا شوقین ہوں مجھے خاص طور پر واٹر کلر اور پینٹنگ کرنا پسند ہے میں کاغذ کنیوس اور واٹر کلر پیڈ کا اکثر استعمال کرتا ہوں میری پسندیدہ چیزوں میں پینٹ برش اور رنگوں کا سیٹ شامل ہے جب بھی نیا آرٹ پروجیکٹ شروع کرتا ہوں اس دکان سے سامان لیتا ہوں مجھے کاغذی کرافٹ اور کلے ماڈلنگ میں بھی دلچسپی ہے اکثر یوٹیوب سے آئیڈیاز لے کر نئے فن پارے بناتا ہوں مجھے ڈرائنگ اور رنگ بھرنے میں سکون ملتا ہے آرٹ میرا شوق ہے اور یہ میرے روز مرہ کا اہم حصہ ہے